जाम टाइम खां मूंखे इहे ईअरफोन हेडफोन वठिणा हुआ बोट कंपनीअ जा उन जी वेबसाइट ते वठुसि था फ्लिपकाट था वठूं था हलो हीउ मॉडल सुठो पियो लॻे इन खे कार्ट में विझांसि थो घणे जो आहे अच्छा अरिड़हं सौ ठीकु आहे हलो हिकिड़ो इहो आइटम विधो ॿियो आइटम छा आहे ॾिसूं ॿियो कहिड़ो पसंदि अचे थो या न न इहो ई सुठो आहे ठीकु आहे हलो एड टू कार्ट कार्ट ओपन कयो इहे छा हीउ छो छटीह सौ छो थो ॾेखारे हेठि छटीह सौ अच्छा डुप्ली इहे ॿ दफ़ा ऐड थी वियो आहे इहो अरिड़हं सौ जेका त ॿ दफ़ा ऐड थी वियो आहे इन करे छटीह सौ थो ॾेखारे हिकिड़ो रिमूव थो कयांसि पाण खे त हिकिड़ो ई खपे ॿियो त केरु चयो कोन्हे डुप्लीकेट रिमूव थो कयांसि हटायांसि थो हूं ॾिसां हटायोमांसि हा हाणे बराबरि आहिनि अरिड़ह सौ ठीकु आहे डिलीवरी त फ्री आहे कयांसि थो ऑर्डर ऑर्डर्ड